मैं कुछ दिन पहले ही बाजार से एक कुर्सी लेके एक कुर्सी लेके आया था अपने घर के लिए हाँ तो वो कुर्सी लेके आया था बाजार से वो मुझे पाँच सौ रुपए में मिली थी वो कुर्सी है वो मुझे अब मैंने घर पे आके उसको काम में लिया तो कुर्सी बहुत ही अच्छी है वो कुर्सी बैठने में बहुत अच्छी है हम उसपे बैठ के अपना काम भी कर लेते हैं होमवर्क भी कर लेते हैं पढ़ाई भी कर लेते हैं खाना भी खा लेते हैं टी वी भी देख लेते हैं सब काम कर लेते हैं तो वो कुर्सी है वो बहुत ही अच्छी है मुझे पसंद आई है और जो हमारे बच्चे हैं वो भी उसपे बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं और जो हमारे कोई भी मिलने वाला है वो भी आता है तो वो भी बैठ के आराम पाता है तो इस तरह से वो कुर्सी है वो मुझे बहुत ही पसंद आई है और वो कुर्सी बहुत अच्छी है